हेलो हँ सब्जी बेचै छियै सब्जीमे छै परबल भिण्डी तकर बाद घ्युरा सजमनि टमाटर इहए सब छै सब्जीमे भिण्डी अहि चालिस रुपैआ किलो कथी परवल छै सए रुपैआ किलो हँ दस रुपैआ कम भऽ जेतै भिण्डिओ छै पचासी रुपैआ किलो हँ ओहोमे पाँच रुपैआ कम कऽ देबनि करैला हइ तीस रुपैआ किलो नहि आ एक रुपैआ ओहोमे कम भऽ जेतै आएँ इहाँ दौरके करै छियै इहाँ से काहाँ जे हइ से अथी करियै इहाँ तऽ फेर मण्डिओमे ने खर्चा लागै छै हमसब नहि आयब कभी हाटपर जे दूगो एक रुपैआके बदला दू रुपैआ कम भऽ जेतनि

कहलिअनि जे कम कऽ देबनि हँ परवल भिण्डी ओकर बाद सजमनि घ्युरा हँ कम कऽ देबनि दस रुपैआ हँ कठहरो बेचै छियै बीस रुप बीस रुपए फीट बीस रुपए किलो नहि हइ बड़ी घाटा लागि जेतै दू रुपाआ कम कऽ देबैनि अट्ठारहके हँ तेनाही सजमनिओ छनि

हँ केरो छै आलुओ छै कोबिओ छै हूँ आएँ कहाँ छियै हैआ छी